एखन तऽ हमरा गाँवमे जल निकासीके कोनो सुविधा नहि यऽ आओर जल एम्हर सँ एम्हर एम्हर सँ एम्हर चारू दिस लागल रहै यऽ आओर जल निकासी जखन बारिश होइ छै तऽ चारू बगल पानि जमा रहै छै आओर कतौ नहि ई पोखरि ने कतौ नाला किछुके सुविधा नहि यऽ हमरा गाँवमे जल निकासीके जे जल केना बाहर भऽ सकैय आओर जखने नाला बनतै तऽ जल बाहर जेतै आओर जखन बारिश होइ छै तऽ हमरा गाँव के स्थिति बहुत खराब भऽ जाइए आओर नाला छै नहि जे जल निकासी हेतै आओर बाहर कतौ जा नहि सकैय पूरा सड़कपर जाम पानिसँ डाँवाडोल लागल रहय चारू साइडमे पानि भरल रहैय आओर आदमी जतय ततय जतयके बाटे वएह जल बाटे जाइए कतौ जाइके रहै छै तऽ वएह जल बाटे जाइए पानि बाटे आओर पानिमे पूरा पयर भीङ्गे छै आओर जाइ नहि सकैय कतौ बाहर चारू साइडमे पानि जल जमाव रहै छै जखने नाला बनतै तखने तऽ जल बाहर जा सकय यऽ आओर ओना तऽ जेबै नहि करै छै तऽ यएह हमरा गाँवके स्थिति यऽ जल जल निकासीके आओर हम की कहब